कुटुंब कुटुंब म्हणल्यार कितें दादलो बायल आनी भुरग्यां हें येतात तेन्ना दादल्याचें काम हें कश्टाचें कश्ट करून भायर नोकरी जावं बाकीचो वेवसाय हें करून घरा कडेन घरा कडेन आपल्या कुटुंबाक सांबाळपाचें काम ताचे कडेन आसता आनी बायलेचें काम आपल्या भुरग्यांक आपल्या घरा कडेन येणाऱ्या नातेवायकांक वा घरा कडेन जें जें कितें आसा तांकां सांबाळपाचें काम ही एक बायल करता त्याच बरोबर कुटुंबाचो कर्ता पुरूश जो आसा तो भायलो जें जें कितें वेवसायाचें मन एकादें गांवचें कितें आसा तें तो दादलो पळयतालो